ابھی گرمی کے موسم میں سفر کرنے میں تھوڑا سا آرام ہے کہ ہلکا کپڑا آدمی پہن لیتا ہے چلا جاتا ہے پہلے سفر کرتے تھے تو ابھی ٹھنڈی میں سفر کیا جائے تو بہت زیادہ کپڑا اوڑھنا بچھونا لینا پڑتا ہے جگہ دلّی جانے میں اور زیادہ پریشانی ہوتا تھا گھومنے میں پھرنے میں اب تھوڑا آرام ہے پہلے سے بہت آرام ہے ہم لوگ دلّی بھی گئے ہیں گھومنے کے لیے وہاں گئے ہیں دلّی سے بہت زیادہ گھومے ہیں دلّی کا وہ لال قلعہ دیکھے ہیں وہ سب دیکھے ہیں بہت ساری لکھنؤ بھی گئے ہیں پہلے زیادہ گھومتے تھے لکھنؤ دلّی اب تو بھیل چلنے پھرنے کا نہیں ہے جو نہیں جا سکتے ہیں کہیں گھر ہی میں رہتے ہیں پہلے بچہ لوگ بھی جاتا تھا بچہ لوگ کام کرتا تھا باہر تو چلے جاتے تھے اب تو بچہ سب بھی گھر ہی میں رہتا ہے باہر نہیں جاتا ہے ایک آک کو ہے تو ناتی پوتائی سب رہتا ہے باہر میں تو وہاں تو نہیں یہ جاتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہیں اور جو ہے تو موسم بہت اچھا تھا برسات کا موسم بھی صحیح تھا موسم تو سب اچھا ہے برسات ہو چاہے گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو ہر موسم صحیح ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے تو سب موسم صحیح ہے آدمی کا پریشان ہے آدمی پریشان انسان انسان کو پریشان کرے ہوئے ہے اور سمجھ میں نہیں ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے